आं बायजोआव हटेल एबा धाबाफोराव जानानै मोजां मोनो आरो माने न'नियाथ' न'नि बयबोथ' मोजां मोनखायो न'निखौ बाट जेब्ला नाथाय जेब्ला जोङो गोबावनि उनाव बाहेराव जाहैयो ओंखामफोरखौबो होमबा माने मोनसे ओरैफैयोखि जानो लुगैथारनाय होननानै ओमफ्राय जानो मोजां मोनो आरो हटेलफ्राव जेरै न'नि न'नियाथ' आलदा जाखायो गोथावानो नाथाय बाहेरावबो गोबावनि उनाव खेबसे जाबाथाय जोबोद गोथाव मोनो आरो जेरै आङो आं जाग्राफोराव जेरै ओ दाउ दाउखौनो बांसिन जाखायो बाहेरायाव ओमफ्राय ओरैनो फास्टफुदाव होनोबा आङो जायो दाउ बेहायबो चिकेनाथ' थाखायो जेरावबो दावआथ' दाउ सावनाय ओ इदिनो बार्गार थायो पिज्जा थायो बेखौ जानो मोजां मोनो आरो बार्गार थायो पिज्जा थायो चाउमिन थायो मम' मम' थायो बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो ओमफाय ऐ हटेलफ्राव माने बयजोंबो गोबावजों खेबसे जाहैनाया गोथाव मोनो आरो ओरै न'नियाथ' बयबो गोथाव मोनखायो न'निखौ नाथाय गोबावनि उनाव खेबसे बाहेराव जाहैबा माने गोथावआनो आलदा आलदा लेबेल जायो आरो माने आरो बयजोंबो ज'जानाय जायो ना लोगोफोरजों नों बाहेराव बबेबा हटेलाव जाहैदो होनबा जि माने खुसि फैयो आरो खि ज' ज' जानाय गोबावनि उनाव जानाय ओमफ्राय जानोबो लुगैयो खालि न'नि न'वावल' जानायाबो जाया एखम्बा बाहेरायावबो जानांगौ जायो जेरैखि जों बेरायहैदोंबा थांदोंबा होम्बा जों बाहेरावनो जानांगौ जायो ओंखायनो बाहेरायाव जानाय हुदाखौबो सम सम खालामनांगौ गोबावजों खेबसे आरो बेबायदि जिखुनुकि नों जेरै बाहेराव अबावबा गोजानाव थांब्लाबो हटेलाव जानो हानायनि माने नोंनाव सोरबा सोरबा थायो ना कि हटेलाव जानो हाया बिदि बिदि होननानै ओंखायनो गोबावजों खेबसे जुदि बयबो ओ बिदि आखु बानायोबा ओ माने न'वाव थाब्लाबो आरो ओ हटेलाव खेबसे गोबावनि उनाव खेबसे जाहैबा नोङो बियो आखु बानायनानै लाबाथाय नोङो जेरै जे नों मालाबा गोजानाव अफायबा बेरायहैबा या माने खामानिफोरनि थाखाय थांबाबो नोङो हटेलाव जानो ओ मोजां मोनगोन आरो बिदिनो गोजोन्थों एसेनोसै